हरी ओम दादा जीअं त काल्ह असां ओला बुक कई हुई पर अॼु असांखे उहा कैंसिल थी करणी पए हा छाकाणि त मुंहिंजे बुबुअ जो दाखिलो थियणो आहे कॉलेज मे त हुतां असांखे फोन आई आहे असांखे हुते वञिणो आहे ऐं अगरि उहा अॼु न करायोसीं त पोइ सीट पूरी थी वेंदी हुते ऐं अॾु आखरी तारीख़ आहे त पोइ तव्हां असांखे जेको एडवांस पे कयो हुओ तव्हांखे ॿ हज़ार अठ हज़ारनि मां त तव्हां उहा असांखे वापसि कंदा कैश में ॾींदा की जी पे में कंदा अच्छा ठीकु आहे त पोइ तव्हां असांखे उहो जल्दी ॾेई छॾजो जय झुलेलाल